جی میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس نے واقعی مجھے فکری طور پر چیلینج کیا ہے یہ کتاب مشہور عالم دین مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کی ہے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت جس میں آپ نے بہت سارے بہت سارے بہت سارے اعتراضات صحابۂ کرام پر کیے ہیں بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابۂ کرام پر اور اس طرح سے بھونڈے اور ان کے اس ان پر اس طرح حملہ کیا ہے کہ ان کی شان میں غستاکھی ہوئی ہے اور صحابہ کی عزت پرحملہ کیا ہے اس کو میں نے جب پڑھا تو اس نے مجھے بہت چیلینج کیا یہ کتاب خلافت و ملوکیت کے نام سے ہے اور اس میں صحابہ پر کیے گئے اعتراضات اور ان کی شخصیت اور ان کی صحابیت کو مشکوک بنانے کی ناروا کوشش کی گئی ہے اور میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنی خاندان اپنے دوستوں اور اعزا و اقارب کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا مناقشہ اور میری بحث ہوتی ہے اور ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس کتاب نے بہت ہی زیادہ فکری طور سے چیلینج کیا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزیں ذہن میں آئیں ہیں جو ہم جا کر کے اپنے قریبی لوگوں سے خاندان کے لوگوں سے دوستوں سے اعزا و اقارب سے ہم مناقشہ اور بحث کرتے ہیں